मां सिलाई में ॾाढी होशियार आहियां इनकरे मूंखे सुठी तरह सॼो ईंदो आहे सिलाई बुनाई ॿई सुठी तरह ईंदा आहिनि इनकरे मां पंहिंजो नंढो बुटिक खोलियो आहे हिन मां हिन जिते जिते ब इहो विकिणंदी आहियां उन्हनि खां मां पुछंदी आहियां कि तव्हांखे कीअं लॻो छा थियो त उन्हनि खां पुछण खां मूंखे ख़बर पवंदी आहे कि मुंहिंजी किथे मिस्टेक ग़लती थी आहे त पोइ मां हुनखे सुधारे करे अॻियां ॿियो अञा हिन खां सुठो ठाहिण जी कंदी आहियां त मूंखे पुछण सां मूंखे अलॻि अलॻि तरह जूं सलाहू मिलंदियूं आहिनि जीअं त भई हिन में अञा तूं थोरी डिजाइन करियूं आहिनि त सुठो लॻेवा हिन में ॿ बटण अञा शो वारा विझी हुआ त सुठो लॻेवा इअं मूंखे केतिरा बि केतिरियूं सुठी सुठी सलाहू मिलंदियूं आहिनि मां हिकिड़ो नंढो पंहिंजो बुटिक खोलियो आहे हुन में मां अॼु जे फ़ैशन जूं ड्रेसूं मां सुबंद सिबी सिबी करे विकिणंदी आहियां बि मुंहिंजो हिकिड़ो नंढो ई बुटिक आहे हुन में मां ड्रेसूं ब्लाउज सलवार चूड़ीदार पेंट शर्ट इहे सभु मां सिबंदी सिबंदी आहियां ऐं उन्हनि खे विकिणण खां पहिरीं मां इन्हनि जो कपिड़े कपिड़े जी क़ीमत हुनखे जेको मां डिजाइन कंदी आहियां हुनजो अघु सिलाई कंदी आहियां हुनजो अघु इहो सभु लॻाए पोइ पंहिंजो थोरो ई नंढो सो ई प्रोफिट खणी करे मां विकिणंदी आहियां त मूंखे हिन में ॾाढी ख़ुशी बि थींदी आहे मुंहिंजी कमाई बि थींदी आहे ऐं मुंहिंजो जेको हुनरु आहे उहा बि मुंहिंजो अॻियां वधंदो आहे इअं इअं करे मां पंहिंजो जेको बि कमु आहे हुनखे अॻियां वधायो आहे